جی ہاں ہمارے اس علاقے میں اقلیت کے مذاہب جیسے سکھ عیسائی یہ بہت ہی کم ملنے کو دیکھنے کو ملتے ہیں ہمارا جو علاقہ ہے اس علاقہ میں ہم ہندو مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر پیار سے محبت سے ایک دوسرے کا سمان کے ساتھ زندگی گزارتے اور بسر کرتے ہیں لیکن ہمارے اس علاقے میں اقلیت کے مذاہب سکھ اور عیسائی یہ بہت ہی کم دیکھنے کو ملتے ہیں شاید الا ماشاء اللہ ہماری نظروں نے آج تک یہ دیکھا نہیں ہے ہمارے علاقے میں لیکن پٹنہ یا پٹنہ کے ارد گرد علاقہ اس میں سکھ اور عیسائی اقلیت تعداد میں تھوڑا سا الا ماشاء اللہ کہیں کہیں دیکھنے کو مل جائے یہ ہو سکتا ہے لیکن ہمارے علاقے میں ان مذاہب کی تعداد بہت ہی کم ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں اس علاقے میں ہمارے ہندو مسلمان بھائی ہیں اور ہم دونوں بہت ہی پیار و محبت کے ساتھ سمان کے ساتھ ایک دوسرے کے دکھ کو درد کو غم کو سہتے ہیں ہمارے غم کو وہ سہتے ہیں اس کے غم کو ہم سہتے ہیں اور آپس میں زندگی گزارتے اور بسر کرتے ہیں لیکن سکھ اور عیسائی ہمارے علاقے میں نہیں کے برابر ہی پایا جاتا ہے